नमस्ते जी मुझे आपकी शॉप से एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए था एंड्रॉइड आप बता दीजिए कौन कौन से कंपनी के उपलब्ध हैं

मुझे वीवो का चाहिए था आप मेरे बजट के हिसाब से बता दीजिए पाँच हज़ार हाँजी हाँजी ठीक है दस हज़ार के अंदर तक दी दिखा दीजिए हाँजी हाँजी दस हज़ार के अंदर के बजट में जितने भी कंपनी के फ़ोन हैं आप दिखा दीजिए हाँ जी हाँजी हाँजी और कुछ बता दीजिए इसके बारे में

जी मेरे बजट के अंदर आ जाएगा न हाँजी हाँ दिखा दीजिए

हाँजी हाँ कितने क़िस्त में करना पड़ेगा हाँजी हाँजी क़िस्त ही बना दीजिए और बता दीजिए कितना क़िस्त देना पड़ेगा हाँजी हाँजी ठीक है पैक करवा दीजिए